ہاں ہیلو میم آپ کے اسٹور میں پالا پالا ہے نا تو اب کیسے ہوگا یہاں تو دوائی کی ضرورت ہے میں نے تو سب گراہکوں کو پرجا لکھ دیا ہے تو اب کیسے ہوگا آپ کو تو میں نے کہا تھا نا آرڈر کروانے کے لیے تو پھر کیوں نہیں کروائیں تو اتنا دن سے آپ نے دھیان کیوں نہیں دیا کہ دوائی ختم ہے تو آپ کو منگوانا چاہیے نا اب وہ سب کہاں سے لائیں گے جی سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی ضرورت ہے آپ جلدی سے جلدی منگوائیے ایک ڈیٹ دے دیجیے کہ اتنا تاریخ کو آئے گا پھر ہم اپنے گراہک کو بول دیں گے پھر بھی کب تک کوشش کریں گے بتائیے ٹھیک ہے کوشش کریے لیکن آپ کو دھیان رخنا چاہیے نا کہ کیا اسٹور میں ختم ہے کیا نہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تو پھر کہاں سے اگر دوسرا دوائی بھی ختم ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے آپ کو تو سب رکھنا پڑے گا نا تو پھر ابھی کیسے ختم ہو گیا ٹھیک ہے جلدی سے جلدی آرڈر کروائیے ان لوگوں کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا دو تین دن اچھا نہیں لگتا ہے نا دوائی ہے تھوڑی نا کچھ ہے سامان جو ویٹ کر لیں گے دوائی ہے دوائی تو جان کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیے آپ کب تک لیکن بھیج پائیں گے لیکن کب تک بولیے تو ڈیٹ ہم بھی اپنے گراہک کو بولیں گے نا گراہک کو کتنی ضرورت ہے اس دوائی کے آپ جانتے نہیں پرسوں تا تھا ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو آئندہ سے خیال رکھنا ہوگا کہ کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی نہیں کیونکہ ابھی کتنا گراہک کو دقت ہو ڑہا ہے دوائی کی ٹھیک ہے تو کوشش کریے منگوانے کی آئندہ سے خیال رکھیے گا